ठीक ठाक तुस सनाओ आं जी सनाया हा मिगी घरा आह्लें सनाओ अंजी साढ़े इद्धर मजहब दी बड़ी कठोर सज़ा पर अस उसी मन्नने निं होने तुस उसी कोर्ट च लेई जाओ ते कोर्ट आह्ले जे किश बी सनाङन ते सानूं मंजूर ऐ

अच्छा

लेई जाओ तुस उसी केह् कोर्ट च ते जेह्ड़ा किश सनाङन ते उयै किश होना ठीक ऐ